भारतआ जोंनि मोनसे मिथिजानाय हादोर बे भारतआवहाय जोंहा गोबां दिनै हारि हारिसाफोर दङ आरो बिजों लोगोसे जोंहा टुयेनटि एइट आथाय्सथा नैजिदाइनथा स्टेट दङ बिनि गेजेरावहाय जोंहा गोबां स्टेटफ्रावहाय गुबुन गुबुन हारिफोर हारिफोर दङ बे हारिफोरनि गेजेरावहाय जोंहा माखासे थानाय जानाय एबा राव हारिमु गासैबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जोङो जोङो दिनै नायब्ला नुनो मोनगोन जोंनि भारत हाददनावहाय जोङो जेरै केरेला केरेला छत्तीसगढ़ ओडिशा आरो गोबां बिदिनो जोंहा नर्थ इस्टआव दङ जोंहा सातथा स्टेट आरोबावहाय जोंहा गोबां दिनै थानाय जानाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जोंनि नर्थ इस्टनि थानाय जानाय ट्राइबोलफोरनि जानायफ्राय दिनै बिबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा जानाय थानायफ्रा दस्रा रोखोमनि जेरै गाननाय जोमनाय जोंहा दस्रा रोखोमनि जेरै जोंनि नर्थ इस्टफ्रा गोबां जानायफ्रावहाय जोङो माखासे फुडफोरखौ एबा जोंनि माखासे जाग्रा खायद'फोरखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो जानो हायो जेरैहाय जोङो अमा बेदर जानाय एबा जोङो दिनैहाय अमा जानायनिफ्राय साम' खांख्राइ बेफोरनिफ्राय लानानै जोङो जायो आरो जों गुबुन स्टेटफ्राव नायोब्ला जों नुनो मोनो बिसिनि थानाय थासारिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय बेबायदिनो बिसिनि जानायफ्रा आलादा रोखोमनि जेरै जोङो साउथ एबा दोनैहाय खोला दिनै भारतनावहाय जों नायब्ला नुनो मोनो बिसिनि थानाय थासारिफ्रा बेलेग रोखोमनि आरो बिसोरो जानायफ्राय दिनैहाय माखासे सिसटेमफ्रा एबा माखासे आइटेमफ्रा दिनैहाय बिसोर गुबुन रोखोमनि जेरैहाय बिसोरो साउथनि जानायफ्राय दिनै चिकेन बिरियानि बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिसोर जायो बेबायदिनो माखासे जानायफ्रा बिसोरो दिनै चिकेन बिरियानिजों लोगोसे बिसोरो सामबार आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिसोर जायो नाथाय जोङो नुनो मोनो जोंनि ट्राइबोलफोरनि थानायफ्रा गुबुन रोखोमनि आरो बिजों लोगोसे जोंनि ट्राइबोलफोरनि गाननाय जोमनाय एबा हारिमुफ्राबो दिनैहाय दस्रा रोखोमनि आरो जोंनि जायफ्रा जोंनि भारतनाव थानाय जोंनि गोबां हारिसाफ्रानो दिनै गाननाय जोमनायफ्रा जोंहा आलदा आलदा बे आलदा आलदाजों लोगोसे जोंहा गोबां राव रावफोर दङ दिनै बे रावफ्रा जाहैबाय जोंहा गोबां दोनै तेलेगु दङ दिनै कान्नाडा दं दिनै दिनैहाय ओडिशा दं साद्रिक दं बर' नेपालि बांगाल आदिबासि आरो बिबायदिनो गोबां दिनैहाय जोंनि नर्थ इस्टआव फैब्ला एबा आसामाव फैब्ला दिनैहाय रासबंसि बाङालि बेंगलि आरो बर' आरो गार' राभा आरो मिसिं गोबां जाथि जों नुनो मोनो आरो बिजों लोगोसे जोङो ओरै नर्थ इस्टआवहाय गोबां दिनै नागा मिज' कारबि आर बिदिनो गोबां जों अरुनाचलनि जों गोबां नुनो मोनो आरो नेपालिस जों नुनो मोनो आरो जोंनि भारतनाव जों बेंगलाव नायोब्ला नुनो मोनो जेरै बेंगलिफोर आरो बांगाल आरो बेदिनो नेपालिफोर थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बाव थानायाव गोबां जोंहा थानायफ्रा दिनै जोङो मानो गासै जाथिफोरजों जों मिलाया जाय हारिया गावबागाव दिनै जानाय एबा गाननायफ्रा आलदा आलदा रोखोमै रावफ्रा आलदा आलदा रायनाय जेरै जोङो भारतफ्राव जों नायोब्ला नुनो मोनो जों केरेलाफ्रा गावसिनि लेंगुयेज रायज्लायनाय गावसिनि अन भाषाजों रायज्लायनाय तेलेगुफ्रा गावसिनि तेलेगु बासाजों रायज्लायनाय जेरै कन्नाडाफ्रा कान्नाडा भाषाजों रायज्लायनाय जेरै बिहारिफ्रा गावसिनि बिहारि रायज्लायनाय जेरै पानजाबिफ्रा पानजाबि गावसिनि बाथ्रा रायज्लायनाय नेपालिफ्रा नेपालिनि बाथ्रा रायज्लायनाय जों बेफोर गासैखौबो जों नुनो मोनो बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि भारत हादरा मोनसे बयजोंबो मिन्थिजानाय मोनसे हादर एबा मोनसे दिनैहाय मानो मिन्थिजानाय मोनसे देश बेखौ जों दिनैहाय जों मिन्थिनो हायो